जी हाँ हमारे क्षेत्र में स्थानीय पर्यटक आकर्षण हैं हमें लगता है हमारे समुदाय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है भव्य जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है